हमारे क्षेत्र में डी पी एस स्कूल महावीर महिला स्कूल ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं इन की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है यहाँ पर महिला बाल महिलाओं का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाता है हर क्लासेस में कैमरा इन की पढ़ाई पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है इन के स्कूल के विद्यार्थी बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा विश्वास होता है कि यह स्कूलें हमारे हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल उज्जवल भविष्य देते हैं यह हमारे ये उन इन क्लासेस इन स्कूलों की क्लासेस में कैमरे की व्यवस्था भी होती है जिस से कोई अदर एक्टिविटी ना हो सके और वहाँ पर जो आज कल चल रहा है इकोनो इलेक्ट्रॉनिक है ना पढ़ाई जिसे वो कहते हैं वो भी होती है जो ऐसे साइंस के प्रोडक्ट होते हैं प्रोजेक्ट होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीक़े से होते हैं